وقت کے ساتھ ہندوستان کی دیہی اور شہری دونوں علاقوں میں خواتین کا کردار کافی بدلا ہے مگر یہ تبدیلی ہر جگہ یکسا نہیں ہے نیچے میں اس کا تجربہ کر رہا ہوں نمبر ایک کیا خواتین اب آزادانہ پڑھتی اور کام کرتی ہیں ہاں کئی تبدیلیاں آئی ہیں لڑکیاں اب زیادہ تعداد میں اسکول اور کالج جا رہی ہیں خاص طور پر شہروں میں ٹیچنگ نرسنگ بینکنگ پولیس اور یہاں تک کے فوج میں بھی خواتین بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے کئی خواتین دوسرے شہروں میں یا ملکوں میں نوکری کے لیے بھی جا رہی ہیں دیہی علاقوں میں اب سیلف ہیلپ کی مدد سے دیہاتی خواتین بھی چھوٹے کاروبار کر رہے ہیں کئی جگہوں پر خواتین پنچایت لیڈر آشا ورکر یا آنگن واڑی ٹیچر کے طور پر نمایاں ہو رہی ہے نمبر ایک روایتی سوچ کچھ خاندانوں میں اب بھی لڑکیوں کو باہر نہیں جانا چاہیے جیسا پرانا نظریہ ہے کئی لڑکیوں کی جلدی شادی کر دی جاتی ہے جس سے ان کی پڑھائی اور آزادی متاثر ہوتی ہے نمبر دو محفوظ ماحول کی کمی کئی خواتین سفر یا کام کے دوران خود کو غیر نہیں مانتے ہیں بلکہ محفوظ محسوس کرتی ہے خاص طور پر شام کے وقت ٹرانسپورٹ اور عوامی جگہوں پر برآسانی کا خدشہ ہوتا ہے نمبر تین تنخواہ اور موقعے میں فرق خواتین کو اکثر مردوں کی نسبت کم تنخواہ یا کم ترقی کے موقع ملتے ہیں نمبر چار گھریلو ذمہ داریاں نوکری کے ساتھ ساتھ گھر کی ذمہ داریاں بھی اکثر صرف خواتین کے کندھوں پر ڈال دی جاتی ہیں کیا بدلا جا رہا ہے تعلیم اور میڈیا کے ذریعے خواتین میں خود اعتمادی بڑھ رہی ہے حکومت کی اسکیمیں جیسے بیٹیاں بچاؤ بیٹیاں پڑھاؤ مہلا شکستی کینڈر اجولا یوجنا خواتین کو با اختیار بنانے میں مدد دے رہی ہیں خواتین اب صرف گھریلو کردار تک محدود نہیں رہی بلکہ سماج معاشیت اور سیاست میں فعال کردار ادا کر رہی ہیں لیکن مکمل برابری کے لیے اب بھی سوچ اب بھی فکر نظام اور حفاظت کے میدان میں بہتری کی ضرورت ہے